میں اپنی عام زندگی میں ورزش کو ترجیح بنیاد پر اہمیت دیتا ہوں خاص کر میرا دوڑنا معمول ہے میں صبح میں عموماً آدھے گھنٹہ دوڑتا ہوں فجر کی نماز کے بعد میرا دوڑنا عام طور پہ ہوتا ہے میں دوڑنے کو یا ورزش کو اپنی زندگی میں اس لیے شامل رکھتا ہوں کہ یہ مجھے اپنے عام کام کاج کو انجام دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور یہ مجھے صحت مند رکھتی ہے